हैलो नमस्ते मुझे सब्ज़ी चाहिए था मैम सब्ज़ी में क्या से क्या है तो भिंडी कैसी है कित तो हमको डिस्काउंट मिल जाएगा कितना देंगे अच्छा और टमाटर कैसे हैं डिस्काउंट हमें कितना मिलेगा और सब्ज़ी में और भी क्या क्या चीज़ है आ क्वालिटी अच्छी है ना मतलब फ्रेस उरेस है ना अच्छा तो और मतलब की क्या बोलते हैं कि वह लहसुन है तो वह कैसे है अच्छा तो एक काम करिए भिंडी कर दीजिए और दस केजी और टमाटर कर दीजिए दो केजी और लहसुन पाँच केजी कर दीजिए

अच्छा आलू है आलू कितना केजी है अच्छा तो हमें दस केजी दे दीजिएगा वह भी और कुछ इस समय क्या गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में कौन सा सब्ज़ी ज्यादा चलता है अच्छा सहजन है क्या अच्छा ठीक है तो भिजवा दीजिएगा नमस्ते हैलो हैलो